अच्छा तऽ देखै छी बाध बन जाइ छी देखै छी कौआ मैना बगुलो अभी आओर छै

बगुला छै अथी छै सभकिछु सब देखै छियै ओतय सभ देखै छियै हमरा आरके बाध बनमे आ आ पँछी आओर सभकिछु छै ओहिठिना सभजगह सभ चिड़ै देखै छियै सभ चिड़ै पनडुब्बी छै आ ओ कोकड़ा छै ओ माँछ मीट मछली सभ ओ खाइत छै अथी करै छै करि कऽ सभ जगह अथी करै छै सभ कीड़ासभ चिड़ैमे देखै बाध बन जाइ छियै देखै छियै कौआ मेना छै गहुम महीनामे गहुम उतरि कऽ खाय छै मकइमे नम्मा कऽ कौआ महिनत तब लागै छै खाइत छै उखारि उखारि कऽ खाइत छै हँ सभ बगुलो अथी करि कऽ तब जे खाइत छै गीद्ध छै गीदा गीद्ध आ ओ सभकिछु गाममे आबै छै बाध बनमे देखै छियै सभकिछु देखै छियै आ चीज एक टा दिया कौ कौओ देखै छियै पनडुब्बी जे छै ओ छै डोकहर सभकिछु माँछ मछली डोकहर तऽ ओहो खाइ छै पानि पोखरिसँ उपछि उपछि कऽ लए कऽ भागै छै आ खाइत छै आ पनडुब्बी पानिओमे जे कोयली जे छै कोयलीके बोली तऽ ओ मीठ लागै छै सुनैमे कौआ तऽ काँय काँय करै छै कौआ कौआ काँय काँय करै छै आ कोयली जे बोलै छै ओ मीठ बोली बोलै छै ओकरा तऽ देखैयो नहि पड़ै छै कोयलीके आ कबूतर छै कबूतरो दाना बिछते रहै छै बाध बोनमे दुआरि दढ़िया सभचीज दुआरि दढ़िया सभपर हरसट्ठे कबूतर आओर ओ सभकिछुए अथी करै छै बूलैत छै क मै बगुलो सभकिछु धान महीनामे तऽ बगुलो तऽ धानक खेतमे लटकल रहै छै रङ्ग बिरङ्गके चिड़य चुरमुन्नी सभके बाध बोनमे तऽ जे आबै छै देखै छियै जङ्गल झाड़ जाइ छियै ओतहु देखै छियै तऽ उन्टे फोटो घीच लै छियै चिड़ै सभकेँ ओ चिड़ै फोटो घीच कऽ घरमे सजा दै छियै देखैमे ओ सुन्दर पियार लागै छै ओ बन्हिआँ लागै छै पियार लागै छै देखैमे फोटो घरमे सजा दै छियै टाङ्गि कऽ ओ फोटो नान्हि टा ही उन्टे एना घीच लै छियै फोटो ओहिठाँसँ चलि आबै